दिपेंदर गोयल हो एक बिजनसमॅन जावन आसा जेणे झोमेटो स्टार्ट केलें झोमेटो म्हणल्यार आतां अशी तेणें स्टार्ट केलें की पयली हेतून आमी धा वर्सां पयलीं जेन्ना लोक लोकांक प्रत्येकाक कितें जाय जाल्यार भायर वच भायर वचपा पडटालें एक भायर नायट भायर जेवंक दिसलें जाल्यार भायर अशें वचून हॉटेलांनी वचून जेवतालीं पूण तेणे झोमेटो तर्फेन इतली हें केलें की आतां तुका कितेंय खावपाक दिसता चिकन म्हण कितेंय नुस्तें म्हण कितेंय खावपाक दिसता जाल्यार ऑनलायन झोमेटोचेर जर अप्लाय केलें जाल्यार ते रोकडेंच तुज्या दारान एक धा पंदरा मिनटांनी तुका किदें जाय तें खावपाचें जाय तें दारान येवन तें डिलिव्हर करतात सो ही टॅक्नोलॉजी आतां खूब खूब फुडें गेल्या जेणें करून तुका कितेंय जाय खावपाक दिसलें जाल्यार भायर वचपाक पडना तें सगळें तुगेलें स्वताची दारान येवन ते डिलिव्हर करतात ते खातीर एक खूब बऱ्याक पडटा